खाइण जी जेके बि शयूं आहिनि जेके बिना केमिकल पोस्टीसाइड्स एंड फ़र्टीलाजर इस्तेमाल किए बग़ैरि उगाई वेंदियूं आहिनि हुन खे असां ऑर्गेनिक फ़ूड चवंदा आहियूं जीअं की जंगल में पेड़ पौधनि खे उगाइण लाइ कंहिं केमिकल जी ज़रूरत कोन थींदी आ्हे उए फल फ़्रूटन खे प्राकृतिक रूप सां उगाइण खपनि खपे अॼुकल्ह पंहिंजी डाइट दिनचर्या माण्हू पूरो रखणु बावजूदि कई माण्हू बीमार थिया रहनि हुननि जी बीमारी समस्या थी थिए हुनजी हिक वहज ई बि आहे की खाइण खाइण में अधीकतर हाणे केमिकल जी मात्रा वणनि वधंदी थी वञे हिन वजह सां हाणे ऑर्गेनिक फ़ूड जी असां अहमियत सम्झण ज़रूरी थी वियो आहे हिन करे ऑर्गेनिक फ़ूड पंहिंजे लाइ लाभदायक थी थो सघे हिन करे खाद्य उत्पादन जो बाज़ारि में बि चलनि वधीक थी वियो आहे हिन सां कई बीमारियूं दूरि थियूं आहिनि अचण वारी पीढ़ी लाइ मुश्किल न थिए अचण वारी पीढ़ी वधे सुठी तरह ॿिए केमिकल वारे खा खाद्य पदार्थन सां बीमारियूं ॾाढियूं थियूं थियनि इन करे हाण खाद्य पदार्थन खे बंदि करे ऑर्गेनिक तरीक़े सां खेती माण्हू करणु चाहिनि था जंहिंसां की माण्हू परेशान न थियनि अॻियां वञी बिमारियुनि खां घट झूंझन परेशानी घटि थींदी इन करे